हाँ जी मैम जी हाँ

कहाँ पर कहाँ पर मेम अच्छा सूर्यनगर में जी जी कहिए रीनोवेट कराना है तो मतलब मैं मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ मैम तो आपको इलेक्ट्रिशियन से सम्बन्धित मैं कर सकता हूँ उसके अलावा भी दूसरे लोग भी लगेंगे आपको मतलब इलेक्ट्रीशियन चाहिए या कोई और व्यक्ति चाहिए

अच्छा

हाँ मैम देखिए अभी अपने यहाँ जबलपुर में एक मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खुली हुई है

तो वहाँ पर काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी अगर जैसे आपने कुछ प्लान करा है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो वह उस अगर एक बार वह उस शॉप में चले जाएँगे आपको ख़ुद जब चले जाएँ या हम दोनों ही साथ में जा सकते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लाइटें हैं आपको किस प्रकार का मतलब चाहिए वह चीज़ आपको देखने से उज्जवल हो जाएगा काफ़ी अच्छी शॉप है मैं रिकमंड करता हूँ जनरली अपने कश्टमरों को कि अगर कुछ ऐसा ऐसा करवा रहे हैं काम मुझ से करवाना चाहते हैं तो अच्छी जगह है और और मतलब रीजनेबल रेट भी है वहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं जाती है आप वहाँ पर जा कर एक बार चैक कर सकते हैं सर एक बार मैं साईट विजन कर लूँगा कि भाई कितना क्या एरिया है आपका ऑफ़िस का और क्या रिक्वायरमेंट है कहाँ कहाँ पर क्या है मुझे देखना पड़ेगा पूरी जगह पर है ना फिर मैं आपको पॉइंट के हिसाब से मेरा चार्जेस होता है मैं पर पॉइंट मैं पर पॉइंट थ्री हंड्रेड रुपीज़ चार्ज करता हूँ है ना तो फिर आपके जितने पॉइंट बनेंगे फिर आपको वायर कैसी मटेरियल मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जब हम वहाँ पर शॉप में चलेंगे मंगलम शॉप में तो आप तो वहाँ पर देख ही लेंगे ब्रांडेड चीज़ अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ब्रांडेड भी मिल जाएगी अच्छी ऐसी जैसे जेग्वार भी आती है इलेक्ट्रोनिक्स में आ गए तो यह भी चीज़ें हैं हैवल्स भी होता तो चीज़ें यह सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी वहाँ पर और उस हिसाब से आप मटेरियल आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा मैं लेबर चार्ज बता रहा हूँ आपको कि लेबर चार्ज ऐसा हो जाएगा या आप बोलेंगी कि विद मटेरियल तो मैं विद ममटेरियल भी आपको बजट दे सकता हूँ कि यह ऐसा ऐसा रहेगा ताकि वैसे मैं एडवाइस दूँगा कि क्योंकि आपको पसन्द क्या चीज़ चाहिए काम है ना जब आप काम कराएं तो आपको पसंद आए है ना जी आपको मेरा नंबर किसने दिया वैसे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा क्या नाम है मैम आपकी फ्रेंड का फ्रेंड का नाम क्या है मैम आपकी श्वेता जैन अच्छा यह ही यह आधारताल में जो रहती हैं हाँ जी जी जी जी हाँ समझ गया मैं उनका काम किया था जी ठीक है तो ऐसा मैंने उनको भी ले गया था शॉप में तो उन्होंने भी ऐसा पसन्द किया था है ना तो आप जब कभी आप इस तरह टाइम निकाल लीजिए कल परसों तो आप जब फ़्री हों तो मुझे बता दीजिएगा टाइम देख कर

जी जी ठीक ठीक ठीक है मैम ठीक है ओके मैम बाय